ہاں ہيلو ہاں كون بات كر رہا ہے اسكول يونىفام سلنے کو ديا تھا اچھا آپ كى رسيد كس نام سے تھى ايان نام سے تھى ركيے ميں چيک كر رہى ہوں كب ديا تھا آپ نے دو ہفتے پہلے ديا تھا اسكول يونىیفام تھا اچھا ہاں ميں چيک كر رہى ہوں کیا آپ کو كيا پرابلم ہو رہى ہے كيا پوچھنا تھا آپ كو اچھا تو آپ نے دو ہفتے پہلے ديا تھا تو آپ كو ٹائم ديا گيا تھا كہ کب مل جائے گا كچھ كہا گيا تھا آپ سے سورى ميم اتنا دير ہو گيا ايكچولى كچھ كسٹمر ايسے تھے جن كو ہم كو ايمرجنسى ميں دينا پڑا تھا یہ سوچے تھے خالی لے لو آپ كا آڈر ہم پورا ٹرائى كريں گے آپ كا آڈر آج شام تک مل جائے گا ايان نام سے تھا نا آپ كا آپ كى رسيد ايان نام سے ہے نا اچھا اچھا ہمارے يہاں سے آپ نے بنوايا تھا اس سے پہلے كيا پرابلم ہوئى تھى آپ كو فٹنگ ميں اچھا اچھا ٹھيک ہے چليے ميں يہ ٹھيک کر لوں گى آپ كو اس بار كوئى پرابلم نہيں ہوگى اور آپ کا ايڈريس وہى ہے نا جہاں آپ كا آڈر جاتا ہے وہيں پہ سينڈ كرنا ہوگا نا اچھا آپ اچھا ہاں ميں پورى ٹرائى كروں گى اور يہ مجھے پوچھنا تھا آپ نے آڈر كسے ديا تھا ميں اس ٹائم پہ تھى اچھا اچھا اسى ليے مجھے ياد نہيں تھا چليے ميں جلدى كروں گى اور ميم آپ كو اور كسٹمر ہوں تو آپ لے كے آ سكتى ہيں ہمارے يہاں ہمارے يہاں اسٹنچگ اور زیادہ اچھى ہو گئى ہے ميں نے اور بڑھا ليا ہے سر نئی پاور مشين آ گئى ہے تو اب آپ كو آپ کا جلدى مل سكتا ہے تو آپ تو آپ دے سكتى ہيں ہمارے يہاں آپ اور كچھ بھی سلوا سكتى ہيں اور آپ كے جو بھى نيبر يا كوئى بھی ريليٹو ہوں آپ ان كو ہمارے يہاں رىكمنڈ كر سكتى ہيں آپ انہيں جى ميم چليے ميں آپ كا كمپليٹ كرا دوں گى آپ كے بچے كا يونىیفام ايان نيم سے ہے ميم آپ اس کو پک كرنے آئيں گى کہ مجھے سينڈ كرنا ہوگا آپ كے گھر پہ چليے ٹھيک ہے آپ آ جائيے گا ٹھيک ہے شام ميں آپ آ جائیے چار بجے آپ كو مل جائے گا ٹھيک ہے تھينک يو